राजस्थान में प्रमुख शहरों में हमारा जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर बहुत से ज़िले आते हैं इन में बहुत सारी घूमने की चीज़ें भी है जैसे जोधपुर में नारायणगढ़ का क़िला जैसलमेर में और जोधपुर में हमारे मंडल उद्यान भी बहुत अच्छा यहाँ पर घूमने का टिकट भी बहुत कम है आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं आप को यहाँ पर सभी सुविधा मिलेगी यहाँ का टिकट भी बहुत कम है और बाड़मेर में बाड़मेर में पारक आकरा और तनोट माता का मंदिर बहुत फेमस है वहाँ पर घूमने के लिए आप को कोई टिकट या पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती आप घूमने के लिए जा सकते हो जोधपुर में अच्छे अच्छे बहुत से ऐसे लगे हुए मेले लगे हुए है आप घूम सकते हो और इन इनके बहुत अच्छे महत्व संकेत है यहाँ पर बहुत बहुत सी जनसंख्या में कम से कम चार से छः करोड़ यहाँ पर है पाँच से छः करोड़ यहाँ पर लोग रहते हैं और जोध बाड़मेर में भी तीन से चार करोड़ आदमी रह चुके हैं धन्यवाद